हाँ जी पवन कार शॉप से बात कर रहें हैं अच्छा मधु जी बात कर रहें हैं अच्छा अच्छा जी गंगाराम जी नमस्ते मैं जी दरअसल मेरी एक स्विफ़्ट कार है गंगाराम जी तो मुझे उस में दो तीन चीज़ें करवाना था एक तो उसको बाहर वॉश कराना था ऊपर से मतलब बाहर से और अंदर से भी है ना अंदर से जो भी वैक्यूम वाला जो आप काम करते हैं वो दूसरा कि कुछ कुछ ओवरहालिंग का काम था जिस में ऐ एक तो कुछ एसेसरीस थी वो डलवाना था ये दूसरा जो व्हील होते हैं तो व्हील में मुझे कुछ लाइटिंग कराना था तो ये हो पाएगा क्या

कोई कोई बात नहीं ये वॉशिंग का ही बता दीजिए अंदर से और बाहर से दोनों वॉशिंग का कितना क्या लेंगे आप ठीक है ठीक है जी तो मैं कब आ जाऊँ आपके पास कल आ जाता हूँ ठीक है ठीक है चलिए ठीक है तो गंगाराम जी मैं कल अपनी गाड़ी ले कर आता हूँ स्विफ़्ट है मेरी है ना और फिर आ कर फिर मैं बातचीत मैं बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ज़रूर मैं लगा लूँगा ठीक है चलिए ओके